नमस्ते कितनी सब्जी चाहिए

हाँ कितना कितना लोगे दादी आप आप कितने कितने ठीक मिल जाएगी आलू पचास रुपये किलो है आलू पचास रुपये किल किलो है आ टमाटर अस्सी रुपये किलो टिंडा साठ रुपये किलो है भिंडी चालीस रुपये किलो है चालीस चालीस रुपये किलो लोबिया साठ रुपये किलो है आप सब्जी लीजिए कि हम रेट सही लगा लेंगे पे टी एम कर ठीक है आपको जितनी सब्जी चाहिए हम सही से रेट लगा देंगे ठीक है आपको जितनी सब्जी चाहिए आप ले लेना ठीक है घर पर पहुँचा देंगे जी आपके घर पहुँचा देंगे